नोंगौ आं आबाद मावनो मोजां मोनो आबादथिलिआव आं ओरैनो टाइम टिन आराय घन्टासो टाइम थायो दा बेनि गेजेराव आङो दैलां बोथोराव माइ गायो माइ गायोब्ला दुब्लिआव आलि दानो आलि खोयो एसे खोथिया थिलिआव खोथिया राननानै होयो खोथिया गायनायाव खोथिया खुनायाव आङो खोथिया थिलिआव दै सोनानै होयो आरो दायो गोजां बोथोर आङो माबा बारिआव हाय मैगं थाइगं मावो मैगं थाइगं मावनायजों आं आङो माबानि थाखाय मुलाम्फा जायो आं जानाय लोंनाय आं बेजोंनो ओंखारो बेनिनो एसे माबा दानि दिनाव दानि बोथोराव जेरै आङो सबाय बिमा जोगोनार खुमरा बेफोर भिन्डि बेफोरखौ आं गायनानै आंनि न'आव आंनो बाहायनानै आं मोनजायो आरो लोगोसे आंनि देहाया आङो आबाद मावनानै आं मोजां मोनो आंनि देहाया आं आबाद मायोब्ला फ्राथ जायो एक्सारसाइज जायो आंनि बुंनाया एसेनोसै